हेलो हँ हम बाहरसँ आएल छी अहाँ सुनै छियै जे अहाँ सबके गाँवमे छठि बड़ सुन्दर होइया बहुत प्रचलित यऽ ओहि के बारेमे किछु जानकारी दिऔ हम आयल छी नेपालसँ हॅं छठिके बुझबाक यऽ ओतुको लोग सब छठिके बारेमे किछु जनै नहि छै हमरा सभसँ पुछै छै अहाँ छठिके बारेमे किछु बताबु तैं हम कहलियै हम जाइ छी अहाँसँ पुछै अहाँकेँ गाँवके नाम सुनलहुॅं हँ सुखपुर ओहिमेजे छठि बड़ सुन्दर होइ छै हँ केना केना करै छी बताबू हमहुँ सब करबै हँ तऽ ठकुआ सुनै छी तऽ ठकुआ केना बनबै छियै ये केना केना बनबै छी बनबै तऽ हम सुनै छी केना बनबै छी केना की सामग्री ओकर हेतै समान सब हेतै ओ कखन हमरा तऽ जानकारी चाही ओ ठकुआके से ओ ठकुआ केना बनबै छियै

हँ हँ हँ तकर बाद बनाबै छियै हँ

हँ हँ बुझलियै आओर सब कहिऔ आओरो सुनै छियै भुस्बा केना बनै छै ओना हमरा खजूरके जानकारी यऽ कनि मनि सुनै छियै ओकरा देखबो केलियै हम भुसबा नहि आबैया हमरा बनबय लए हँ सुनै छियै कहु ने आइकाल्हि तऽ याद नहि ने रहै छै दिमागमे ओ लिखऽ लागलियै तैं ध्यान रहै हमरा नहि कहिऔ

हँ तकर बाद खरनो करै छियै खरना केना करयै छियै